ہمارے گاؤں میں بسکٹ فیکٹری اور راشن کی دوکان ہے ہمارے ابوجان ایک راسن کی دوکان چلاتے ہیں جسے ہمیں اسے بڑا کرنا ہے ہمارے گاؤں میں مرغی فیکٹری ہے اور چھوٹی موٹی میڈیکل اسٹور بھی ہے ہمارے گاؤں میں بہت سارے راسن کی دکانیں ہیں سلائی مشین کی دکانیں ہیں ہمارے گاؤں میں جتنے بھی چھوٹے موٹے چیز ہوتے ہیں اسے ہمارے گاؤں میں ہی دکان میں دکھا دیا جاتا ہے ہمارا گاؤں ایک آتم نربھر گاؤں ہے ہمارے گاؤں میں سب کچھ اپلبدھ ہیں جیسے کہ کسی سامان کی ضرورت ہو یا کسی کپڑے کی ضرورت ہو یا موبائل کی ضرورت ہو یا کچھ بھی ہے تو ہمارے گاؤں میں اتنا دکاندار ہے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کو وہ چیز اپلبدھ کرا سکتے ہیں ہمیں کسی دوسرے گاؤں میں نہیں جانا پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں راسن کی دکان بہت زیادہ ہیں